कोंकणी भाशा हे तीन चार राज्यांनी शिंपडलेली आसा पांच लिपींनी कोंकणी बरोवंक शकता देवनागरी कोंकणी देवनागरी कोंकणी रोमी कोंकणी कन्नडा कोंकणी फारसी आनी कोंकणी मळ्याळम पूण ह्यो लिपी वेगळ्यो वेगळ्यो आसून एक लिपी एक गांवच्या लोकांच्यान दुसरी लिपी वाचूंक हें शक्यता ना आनी ताका लागून हें साहित्य त्याच सुवातांचेर उरलेलें आसा दुसरें म्हणल्यार आमच्या भुरग्यांक शाळेंत ल्हानपणां साकून कोंकणी शिकपाची संदी मेळना आनी हाका लागून आमचो चडसो उलोवप इंग्लेज भाशेंत जाता आनीक हाकाच लागून चडशे आमचे कोंकणीन वाचपां करपूय जायना आनीक बरोवपूय बी कोंकणीन कमी जाला आनी कमी बुक छापून येतात